ہیلو کیا آپ واٹر سپلایر بول رہے ہیں سر مجھے جی ہمیں واٹر سپلایر پانی چاہیے ایک ہزار لیٹر جی تو آپ یہ چاہیے ہمیں کھوڑے سے مکّی مسجد جی جی ہاں تو اِس میں کچھ کم وغیرہ نہیں کیجیے گا اچھا سر تو اور بھی آپ کے پاس کوئی اور بھی پانی ہے کسی اور بھی دوسری کمپنی کی جیسے ایقوافینا کی جی جی مکّی مسجد پہ تو کچھ کم وم بتائیے کچھ کم کر کے بتائیے اچھا وہ ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی مجھے کل چاہیے تھا یہی تقریباً دس گیارہ بجے صُبح

آپ ایڈ ون کر دیجیے جی میں میں آن لائن کر دوں گا جی جی آن لائن اوکے سر اوکے ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے ٹھیک ہے صاحب ہم بعد میں بات کرتے ہیں آپ سے ٹھیک ہے تھینک یو